اردو زبان جو ہے یہ بہت ہی آسان اور اچھی زبان ہے یہ زبان میں بات چیت کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ ایسا کرنا نہیں پڑتا ہے دوسروں کے ساتھ اگر بات چیت کے لیے ہم اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کو یہ سکھانا پڑے گا جو یہ زبان نہیں بولتے ہیں اس کو سکھانا پڑے گا ہمیں پہلے اس کو اشارے میں الگ الگ طریقے سے اسے لکھ کر بتانا پڑے گا اردو زبان کے بارے میں کہ یہ اس کو یہ بولتے ہیں اس کو یہ ایسے بولتے ہیں اشارے سے یا کسی اور طریقے سے ہمیں جسے اردو نہیں آتی اس سے بات کرنی اگر تو اسے یہ سب ہمیں بتانا پڑے گا